जी हां जी हा जी हा हा असांजी आइस्क्रीम जी शोप आए हिते अलीगंज में असां वटि वाडीलाल अमूल हेवमोर सभई क्वालिटिन जूं आइस्क्रीम आहिनि जी तव्हांखे छा खपे हा हा अच्छा अच्छा हा हा पंज लीटर वारा जी मिली वेंदा हा ओरियो फ़्लेवर में हिक ओरियो फ़्लेवर में पंज लीटर जी हिकिड़ो ओरियो आहे हिकिड़ो ॿियो जेको ॿियो कोई फ़्लेवर वठी वठो हा कोई ओरियो न खाए त तव्हां ॿियो फ़्लेवर ॿुधाए रखो जेको हा ब्लूबेरी हूंदो बटरस्कॉच आहे ऐं हिक तव्हांखे जेको पसंदि हुजेव तव्हां पंहिंजो ॿुधाए रखो टब पंज लीटर वारो जी रेट तांखे मैसेज कयांव डिटेल सॼो वाट्सअप कयांव थी मां सॼो पंहिंजो ऊ त न न तव्हां हाणे ई फ़ोन ते ॿुधाए रखो त तव्हांजो मां बुक करे रखी रखंदमि तव्हांखे कॾहिं खपे कॾहिं अथव बर्थडे अच्छा अच्छा त तां मां तांजो बुकिंग लिखी रखां थी ऐं रजिस्टर में नोट करे रखां थी तव्हां एड्रेस वाट्सअप करे रखिजो जेको लोकेशन तव्हांजो त तव्हां ॾे ॿुधाए रखिजो असांजो माण्हू डिलीवरी मेन ईंदव हूअ खणी ईंदव हा हा जेको टाइम तां ॿुधाईंदा ओतिरे टाइम जो फ़्रीजर में फ़्रीजर केबिनेट में ईंदव त हूअ असांजो डिलीवरी मेन तव्हांजे घर पुजाए रखदव तव्हां जेतिरे टाइम ॿुधाईंदा तव्हांजो हा हा फ़्रीजर केबिनेट में ईंदव टब आहे न पंज लीटर जो ॿ आहिनि त ऊ फ़्रीजर केबिनेट असां वटि नंढा आहिनि उन में ईंदव हा त तव्हां हुनमें उन में रहंदव ॿ टे घंटा त न मेल्ट थींदी ॿ टे घंटा त थी वेंदी मतिलब तां जॾहिं हूं सेलीब्रेट करणु शुरू थिएव उन खां थोरो अधि कलाक पोइ ई ओॾी महिल फ़ोन करे रखिजो त अधि कलाक में असां भेजदासीं तव्हांजी जेसिताईं रोटी शुरू थींदी पोइ आइस्क्रीम हा हा जी न न सभु न बसि तव्हांखे ॾई करे वेंदो हली छोकी हू डिलीवरी मेन त हुनखे ॿी बि जॻह बि डिलीवरी पुॼाएणी हूंदी हो ॾई करे वेंदो हली तव्हां सर्व त पंहिंजे हिसाब सां कंदव भई जेको जीअं सेल्फ़ टब त हो रखी सघदा आहियो पाण जीअं भई घर वारा जीअं भई तव्हां पाण में जीअं सर्व कयो कप हूंदा आहिनि असां वटि नंढा कप आहिनि हा चईंदव त असां भेजे हुनजा अलॻ सां चार्ज पईंदा स्पून बि हूंदा उनजा मतिलब कप और स्पून जा सेट हूंदा आहिनि ईंअ पैकेट हूंदो आहे त जेतिरा भाती तव्हां ॿुधाईंदा त ओतिरा कप मां असां भेजे रखदासीं हूं हे न हूअ त छॾे वेंदो बास्केट सां गॾ पोइ तव्हां जॾहिं थी वेंदव ॿए ॾींहं सुबुह जो वठण अची वेंदव हू त तव्हां पुॼाए रखिजो असांजी शोप ते जीअं बि थींदव हा हू नंढो केबीनेट ॿ टब जे हिसाब सां हूअ ई हूंदो जीअं ॾह लीटर वारो टब आहे त तव्हां पंज लीटर जा ॿ टब त हुन में अची वेंदव टब जेतिरा ॿुधाईंदा तव्हांजी पार्टी थर्टी जी जी असां स्पून थर्टी भेजे रखंदासीं हूं मतिलब तव्हांजा फ़्लेवर हिक ओरियो फ़्लेवर थी वियो पंजे लीटर जो टब ऐं हिक ब्लूबेरी ब्लूबेरी वरी जी जी ठीकु आहे मां नोट करे वठां थी और नेक्स्ट वीक में कहिड़ी डेट फ़्राइडे ॾींह खपेव शाम जो सते लॻे जी जी मां नोट करे वठां थी लेपटॉप ते पोइ तव्हांजो तव्हांखे पुजी वेंदो तव्हां मोर्निंग में हिक बार रिमाइंडर न पेमेंट मां तव्हांखे वाट्सअप डिटेल करे रखां तव्हांजी जेकी सुविधा हुजे एडवांस करणु चाहियो थोरो चाहे पोइ कयो थोरो त एडवांस हलंदो हा हा हा जी जी हा जी ईंअ सही रहंदो ठीकु आहे और सुबुह जो मां हिक बार तव्हांखे रिमाइंडर बि हिक बार मैसेज कंदीमाव तव्हां हिक बार ॾिसी वठिजो तव्हां रिप्लाइ करे रखिजो और शाम जो सते लॻे असां भिजवाए रखंदासीं और और कोई बि जीअं नंढा फ़्लेवर न हूं टीह माण्हूनि में ईअं ॿारनि जो आहे त ॿारनि जो न चई सघंदा आहियूं इहो बि करे सघंदा तव्हां अलगि सां नंढियूं आइस्क्रीम आहे जीअं खाईंदा आहनि ॿार जीअं स्टिक वगै़रह या कोन उहे बि जीअं चॉक्लेट फ़्लेवर जा जीअं ॿार

हा हा हिक लीटर में चारि भाती सम्झो जीअं घर में चारि पंज भाती आहिनि त हली वेंदो आहे मतिलब सात सौ एम एल जीअं हिक ब्रेक उन हिसाब सां तव्हां अनुमान लॻाए वठो जीअं चारि पंज भाती आहिनि त छह छह हा त थी वेंदव ॾह लीटर में तव्हांजो आराम सां थी वेंदो हूअं त चओ त नंढा कप थोड़ा ईंअ भेजे रखांव वनीला जेको वरी हा वधीक थी वेंदव त हूअ ई हा भई हा गर्मी में वरी मेल्ट थी वञेव फ़्रीज जो बि वरी उओ ई आहे हा लाइट जो बि उहो कोन्हे ईंअ त हू आइस जेको बॉक्स असां वटि आहे असां ईंअ नंढा बॉक्स सेल करण लाइ बि दुकान ते रखंदा आहियूं जीअं कई माण्हू पंहिंजे घरनि लाइ वठंदा आहिनि उन में जीअं आइस्क्रीम किनारे खां विझी रखो त तव्हां कोई बि आइस्क्रीम वगै़रह उनमें रखी सेव करे सघंदा आहियो जीअं चारि पंज घंटा मेल्ट न थींदी जीअं ख़ाली आइस्क्रीम लाइ कई माण्हू खे सुठा लॻंदा आहिनि त हू असां घुराए रखंदा आहियूं कंपनी वटो ई ईंदा आहिनि त उओ जेको मिनिमल रेट हा तव्हां ॾिसी वठिजो जीअं नंढी ब्रिकां जेकियूं मेल्ट थी वेंदियूं आहिनि न अॼकल्ह गर्मी में जीअं भई ॿाहिरां वठी अच उनी में रखी रख उनमें मेल्ट न थींदी आहे

हा रेट त जेको वाजिबु हूंदो असां लॻाईंदासीं जी हा

हा हा न न रेट त तव्हां वाजिबु लॻंदो

न हूअ त असां वटि कोन्हे असांजे शोप मां त सभु कम जे टाइम इंप्लॉई आहिनि सभु शोप जा ई कम जा ई आहिनि कंहिंखे असां रोके न सघूं ईअं हिक नंढो छोकिरो आहे मतिलब थोरो सो एॾे ओॾे कम लाइ भेजदा आहियूं असां जीअं बिल विल कराइण लाइ ऐं चओ त उन खे चई ॾिसूं हू करे वठेव तव्हांजो हूं हूं हा ॿियो कॾहिं कॾहिं ईंदो आहे जॾहिं मतिलब कम पईंदो आहे त सॾ कंदी आहियां उन खे हू असांजो हिक इंप्लॉई आहे उन जो ई पुटु आहे हू चौडहं पंद्रहं साल जो आहे मतिलब थोरो वॾो आहे त मां चईंदीमास कल्ह उन सां ॻाल्हाए वठदीमास तव्हांजो नेक्स्ट वीक अथव त इहो थी सघंदो आहे की बर्डे पार्टी आहे त हू पाण बि थोरो इंजॉय थी वेंदसि ऐं हू तव्हांखे सर्व बि करे रखदव तव्हां पोइ पंहिंजे हिसाब सां उन जे पीउ सां ॻाल्हाए वठिजो जेको तव्हाजो बने इन में असां त हूअ सर्विस असां ॾींदा न आहियूं त कोई हो कोन्हे तव्हां पंहिंजे हिसाब सां जेतिरो हुनखे घंटनि जे हिसाब सां सर्विस चार्ज़िस ॾई रखजोस जेको बि पुछी वठदीमास मां तव्हां कल्ह त कल्ह पुछादीमास त तव्हांखे पोइ नंबर ॾई रखदीमाव तव्हां ॻाल्हाए वठिजो हू अची वेंदव हू कोई हो कोन्हे मतिलब सभु हुअई खणी ईंदव पंहिंजी साईकिल ते ईंदो आहे उहो खणी ईंदव तव्हां लोकेशन भेजदाव उन ते खणी ईंदो पोइ रुकी वेंदो उते ई सर्व वगै़रह करे वठदव हा जी हा मां सुबाणे सुबुह जो ॻाल्हाईंदीमास थोरो फ़्री थी पोइ मां पोइ तव्हांखे ॿुधाए रखदीमाव और कुझु बि तव्हांखे खपेव त जीअं असां केटरिंग बि कंदा आहियूं आइस्क्रीम सां गॾ जीअं जीअं स्वीट डिशा वगै़रह आहिनि हूअ सभु बि जीअं ठहींदो आहे थोरो सो जीअं रसमलाई या रसगुल्लो ऑडर ते ठाहींदा आहिनि जीअं कोई पार्टी हूंदी आहे त हुनमें असां कराईंदा आहियूं त कुझु तव्हांखे आॻे ईंअ भाई घर में पार्टी अथव कोई नीड हुजेव त ॿुधाइजो त असां ॾिसी वठंदासीं मेन्यू चार्ट आहे असांजो मां भेजदीमाव तव्हांखे त पोइ ॾिसी वठिजो तव्हां अच्छा हा मिठो में असां ख़ाली मिठनि मिठे जो ई आहे जीअं खीर जा आइटम आहिनि जीअं ॿारनि जी जीअं नंढा वाइट रसगुल्ला आहिनि या छेने जी आहे रसमलाई या खीर आहे जीअं चावरनि जी खीर वीर बि नंढी पैकिंग में जीअं ठहाए करे पोइ नंढी पैकिंग में अॼकल्ह माण्हू घुराईंदा आहिनि जीअं नंढा मिट्टी जा प्याली वागूंर हूंदा आहिनि उनखे फ़ॉइल सां कवर करे हा हा हा जीअं असांजो कोई आइस्क्रीम नथो खाए या वॾनि लाइ तव्हांखे अगरि जीअं घटि मिठी खीर बि कुझु मतिलब ऑडर करिणी हुजेव त तव्हां ॿुधाए सघंदा आहियो पहिरिरों हा ईंअ आइस्क्रीम में शुगर फ़्री ऑप्शन बि आहिनि असां वटि

हा हा हा न न वॾनि लाइ जीअं अगरि तव्हांखे थोरी शुगर फ़्री खपेव ॿार वार त हूअ ई खाईंदा वॾनि लाइ अगरि खपेव त उहे बि आहिनि ऑप्शन अॼकल्ह उहे बि माण्हू घर वठी वेंदा आहिनि हा मां मेन्यू मोकिले रखांव थी तव्हांखे और तव्हांजो ऊ डिटेल रेट लिस्ट पंहिंजी आइस्क्रीम जो बि ॿु ॿुधाए रखांव थी तव्हांखे वाट्सअप ते तव्हां लोकेशन पंहिंजी भेजे रखिजो और उन सां सुभाणे ॻाल्हाए करे मां के उनजो नंबर भेजे रखंदी तव्हां पाण ॻाल्हाए वठिजो जीअं चईंदव जी जी ठीकु आहे हा हा जी जी हा बाक़ी हा हा हा जी जी बाक़ी डेट मां नोट करे वठी आहे शुकर जो तव्हां चयो न शाम जो जी ठीकु आहे जी ठीकु आहे चऊं वेलकम हा जय झूलेलाल